ہلو ہاں بتائیے میں ہوٹل مینجر بول رہا ہوں بتائیے آپ کو کیا کام ہے میں زم زم ہوٹل سے بول رہا ہوں بتائیے کیا کام ہے آپ کو اوکے اوکے اوکے ٹھیک ہے تو یہ ہوٹل آپ بک کرا سکتی ہیں ایک ہفتے کے لیے اِس کا ریٹ بھی اِس کے چارجز بھی بہت ہی مینیمم ہیں پر ڈے سات اِس ہوٹل کا جو چارج ہے وہ پر ڈے کے حساب سے پندرہ سو روپیہ ہے بہت ہی مینمم ہے آپ اِسے بک کرا سکتی ہیں اور اِس میں جو ہوٹل میں عام طور پہ جو فیشیلیٹیز ہوتی ہے وہ ساری فیشیلیٹیز اِس ہوٹل میں موجود ہیں

تو اسٹے کے ساتھ آپ کھانا پینا وغیرہ بھی سب اِسی ہوٹل میں کریں گی یا باہر کھائیں گی اچھا ہاں تو یہاں ناشتہ بھی ملتا ہے اور لنچ بھی اور ڈنر بھی اور وہ بھی ناشتہ ڈنر اور لنچ تینوں ٹائم کا کھانا یہاں اویلیبل ہے

اچھا صرف بریک فاسٹ اور ڈنر کریں گی ہاں تو وہ بھی فیشیلیٹی اویلیبل ہے فاسٹ بھی بریک فاسٹ بھی کوئی بہت مہنگا نہیں ہے اِس کا مینمم چارج اَسی روپیہ ہے پر ہیڈ ہاں اور اور جو ڈنر ہے وہ ایک سو بیس روپیہ کے آس پاس ہے آو اُس میں بہت ساری بہت سارے ایٹمس ہیں آپ جب ڈنر کرنے آئیں گی تو آپ مینو دیکھ کر اُس میں مطلب یہ کہ سیلکٹ کر سکتی ہیں ہاں نان ویج بھی ہے اِس میں ویج دونوں طرح کے مینو ہمارے یہاں ہیں آپ جو چاہیں سیلکٹ کر سکتی ہیں اور مینمم پرائز میں یہ دونوں یہ دونوں بریک فاسٹ اور ڈنر آپ کو اویلیبل ہے آپ کے آپ جتنے دِن یہاں ٹھہریں گی وہ آپ کو بریک فاسٹ اور ڈنر آپ کو مِل جائے گا میٹرو اسٹیشن یہاں سے تقریباً دو کلو میٹر کے آس پاس ہوگا اور وہ ریلوے اسٹیشن بھی کم سے کم بارہ کلو میٹر ہے اور ائیر پورٹ تو بہت قریب ہے آپ سمجھیے کہ آٹھ کلو میٹر کے اندر اندر یہاں سے آپ کو ائیر پورٹ کی فیشیلیٹی بھی مل جائے گی ہاں دہلی میں گھومنے کی بہت ساری جگہیں ہیں آپ مطلب یہ کہ آسانی سے یہاں ٹیکسی بھی بک کر کے آپ لال قلعہ ہے اور قطب مینار ہے ہمایوں ٹامب ہے یہ سب ہے گُھومنے کی جگہ آپ آسانی سے بک کر سکتی ہیں اور آپ کا جو ٹور ہے یہ وزٹ ہے ٹرپ ہے وہ بہت ہی اچھی ہوگی اور سارے منومینٹس اور جو دیکھنے گُھومنے کی جگہیں ہیں وہ آپ مطلب یہ کہ کر سکتی ہیں آپ کا موسٹ ویلکم ہے اِس ہوٹل میں آپ اسٹے کیجیے ایک ہفتے تک اور ہمارے یہاں جو فیشیلیٹی ہے اُس کو اویل کیجیے آپ بہت آسانی سے اپنی وزٹ کو اور اپنی خواہشوں کو پوری کر سکتی ہیں ٹھیک ہے اوکے اوکے اوکے تھینک یو